हमारे कोई बायोगैस जैसी कोई एक सयंत्र पशुओं के द्वारा हमें प्राप्त होती है और इनकी मात्रा में हम गोबर प्राप्त करते हैं और हमारे वैज्ञानिक रूप में हम बायोगैस संयंत्र में गोबर का उपयोग करते हैं ईंधन खाद व रोशनी प्राप्त भी की जा सकती है और बायोगैस संयंत्र में हम मवेशियों से उत्सर्जन पदार्थ को कम ताप पर डाइजेस्टर करते हैं इसे चलाकर माइक्रो प्रसंन करके प्राप्त किया जाता है जैब गैस में पचहत्तर परसेंट मैथेन गैस होती है और बिना धुआं के उत्पन्न किए जलती है लकड़ी चारकोल और तथा कोयले के विपरीत जलन वाले पश्चयात राख जैसी उत्पन्न कोई भी नहीं छोड़ती है